भारतसभमे बिहारमे भी आओर मिथिलामे भी चाय बहुत पसन्द कयल जाइ छै लोगसभ सुबह सुबह उठिके सभसँ पहिने चाय ही पियै छै चायके लोग इतना शौकीन हइ कि चायके बिना रहि भी नहि पबै छै कितना लोग तऽ भरि दिनमे चारि पाँच बेर चाय पी लै छै आओर चायके बिना रहि भी नहि चाय न पिबै छै तऽ माथा उथा सभ दुखाय लगै छै चाय बनाबयके यहाँ कई सारा तली तरीका हइ या तऽ लोगसभ अपन बाहर होटलमे बैठिके पान चाय खा पीएलक नहि तऽ घरेमे बैठिके बनाके पियल जाइ छै हियाँपे दूध आओर चायपत्ती डालके बन्हियाँसँ ईलायची उलायची डालि कऽ कयल जाइ छै या नहि तऽ नहि नहि तो नहि तऽ अइसेही होइत रहै छै चाय चाय का चाय यहाँ गाएके दूधसँ बनायल जाइ छै ईहाँपे लोग चाय बहुत पसन्द करै छै लोग दिनमे चारिसँ पाँच बेर चाय पीना बहुत अच्छा पसन्द करै छै हमरा यहाँके बच्चा बच्चासभ भी चाय पियै छै आओर लोग भी आओर सुन लोग नया नया लोग चाय पियैत रहै छै